सबसे पहले आपको ताजी या सूखी जड़ी बूटियाँ चुननी चाहिए दोनों ही अलग अलग तरीकों से अलग अलग व्यंजनों के पूर्ण सलाद सालसा इनके पके हुए शॉस और डिप्स जैसी जड़ी बूटियाँ सबसे अच्छी लग मसाले के रब मेरीनेट और हाँ हार्दिक सूप या इस्टू के लिए सूखी जड़ी कुछ व्यंजनों में ताजी जड़ी बूटियों की जगह जैसे सूखी जड़ी बूटियाँ में जैसे बसकाओं में क्योंकि सूखी जड़ी बूटियाँ ज़्यादा असरदार होती हैं अगर आप ताजे से जड़ी बूटियाँ चुनते हैं तो उन्हें प्लाश्टिक बेग में डालकर लगभग एक हफ्ते के लिए एक शेड में रख दें सूखी जड़ी बूटी सूखी जैसे अगर अजमोत अगर मुझे इस्तेमाल करने के लिए भी ताजे जड़ी बूटी चुननी पड़े तो वो फेट ले पार्सले हो गई आप रेश्टोरेंट के प्लेटों को सजाते हुए देख सकते हैं लेकिन क्या इसे व्यंजनों में शामिल कर सकते हैं इसका ताजा हल्का स्वाद है जो अधिकांश भोजन को चमका सकता है इसका बढ़ाने के लिए मिलाता हूँ पास्ता के साथ मिलाने के लिए जैसे टेरगोन मैं टेरगोन से थोड़ा क्योंकि इसमें शोप का स्वाद होता है एक बार मैंने प्रयोग करना शुरू किया तो पे चिकेन मतलब चिकबिन में थोड़ी सी मात्रा में मिला सक चेरबिल चेरबिल चेरबिल अजमोथ के करीबी रिश्तेदार चेरबिल हल्के होते हैं और इसमें शॉप की खुशबू रहती एक पंखदार बनावट होती मुझे कभी कभी किराने की दुकान पे इसे परेशानी होती है और आमतौर पर मैं तो इसका करता हूँ किचिन गार्डन में खुद उगाना पसंद है सलाद में मुट्ठीभर टूटी हुई पत्तियाँ डालें और गर्मियाें की पार्टी के लिए परफेक्ट टेस्ट हैं तुलसी ऐसे बहुत से लोग उन्हें नहीं जानता जो तुलसी को प्यार नहीं कर प्राचीन में साही जड़ी बूटी कही जाने वाली पुदीना के इस सदस्य का भूसागरीय मध्य और थाई व्यंजनों पे आमतौर पर उपयोग किया ये इतालबी व्यंजनों में तुलसी हल्की सी होती है जैसे अजवाइन अजवाइन सूखा अजवाइन ज़्यादातर लोगों के लिए रसोई का मुख्य हिस्सा है इसका इसकी मिट्टी जैसा मसालेदार स्वाद लज्जाने और भरवां मिरचा के साथ दऊड़ बढ़िया लगता है लेकिन ताजे